जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव मेंगानाय बा गोसो खौसेयै खालामनायनि माखासे गेलेनाय आयदाफोर सोलिबाय थायो दा माखासे सामाव जोंनि जे गामियाव बा समाजाव बेफोरबादि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो माखासे जेरैहाय फुटबल काबादि बेफोरखौ जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो माखासे खुंनायाव बादायलायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौबो जोङो नुनो मोनबोबाय थादों ओरैनो गामि फारसे जोङो नायहरोब्ला गामियाव जोंहा माखासेथार फोरबो जायो जेरै बैसागो मागो आरो बेबादिनो माखासे सानजों लोब्बा लाखिनानै गेलेनाय बादायलायनाय बा गोसो खौसेनि थाखाय माखासे थुलुंगाथाव गेलेनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोनाय जों नुनो मोनदों दा बैसागो बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो बैसागोफ्रावबो जोङो जे गामिनि सिङाव बा गामिनि गेजेरावहाय जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव गामि गामि सिङाव हाबनानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बैसागोनि बोथोरनि समाव रंजानाय मोसानायजों लोगोसे बे स्नि बैसागो खुंखांनायनि उनावहाय बा सोरबा सोरबाया सेथि बैसागोनिफ्रायनो बेबादि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोदोङो दा गामियाव जोंहा माखासे रोंगौसाफोर बा लाइमोनफोर बेबादि गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बेफोरखौ मोनथिनोब्ला गेलेनाय बिथिङाव जोङो बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जायो दा बेवहाय गामि सिङावहाय गामि लेबेलाव जेनाखि लाइमोनफोरनि गेजेराव जे बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जायो आरो जाय साबसिन गामिनि गेजेराव जाय साबसिन गेलेनानै दिन्थिनो हायो बिथांनो बा बे हान्जानो बान्थाबो होनाय हाबाफारि लानाय जायो दा बेनि अनगायैबो ओनसोलनाङै जेनेबा हमनानै ला आनसलिक लेबेलाव बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ खुंबोबाय थानाय जादों दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिदिनो बर' थुनलाइ आफाद माहारियारि आफादफोराबो गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गावबा गावनि जानाखि जथुम्मा बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गेलेनाय आयदायाव बादायलायहोनानै थुलुंगाखां होनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनि अनगायैबो माखासे बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव माखासे फुटबल काबादि बेफोरनि जानाखि गेलेनायनि हान्जा क्लाबफोर बेफोरो जोंनि जायगायावबो दङ दा बेफोरनि गेजेराव जिल्लानि सिङाव बा आनस'लिक लेबेलनि लेबेलाव दख'रा लेबेलावहाय जोङो बादायलायनाय हाबाफारि लाबोबाय थानाय नुनो मोनदों दा फुटबल बा काबादि जोंनि बे ओनसोलाव गेलेनाया बयनिख्रुइ बांसिन बेनि गेजेर गेजेरनो माखासे केराटि आरो बिदिनो मा होन्ना बुङो क्रिकेट बेफोरखौबो जोङो गेलेनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बर'नि गेलेनाय खमलायनाय बादायलायनाय बेफोरखौबो जोङो खुंनाय नुनो मोनदों दा जोंनि ओनसोलाव माखासे गेलेनायनि जे आफादफोर दङ बा क्लाबफोर दङ बै क्लाबफोरा ओनसोलनि जे बान्जायनाय बे बान्जायनाय हाबाफारियाव बा गेलेनायनि जे बादायलायनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाहैनानै गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादोङो आरो बेबादि गेलेनायनि गेजेरजों दिनै जिल्लानि सिङावल' नङा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बा नेसनेल लेबेलाव जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गेलेखाव गेलेग्रा माखासे रोंगौथि सुबुंफोरखौ जों मोननो हादों दा बेबादि बेलायावहाय जों बुंनांगोन जे जोंनि बे सिमला ओनसोलावहाय मोनसे क्लाब दङ गेलेनायनि मोनसे हान्जा बे हान्जाया काबादि आरो फुटबल बिथिङावनो बांसिनै मुं खामायनो हादोङो दासिम जोंनि गेजेरावहाय बेबादि नेसनेल लेबेल सिमहाय सौहैनो हानाय गोबां काबादि आरो फुटबल गेलेग्रा जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार टाइकाण्ड' बेफोरबादि गेलेनाय गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा गेलेनायनि बिथिङाव बुंनानै जोङो फोजोबनो हाया जायखि जाया गेलेनायजों मानसिफोरखौ माबोरै खौसे खालामनो हायो बेखौ जोङो गेलेनाय समावहाय नायनानैसो साबसिन बुंनो हायो गेलेनायाव जोङो ज'यै गेलेलायनानै जेनाखि अनलायनाय बे अनलायनाया थाखायोनो आरो लोगोसेनो जोंनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ दिन्थिनानै आसामल' नङा भारत आरो मुलुगनि गेजेराव जोंनि जायगानि मुं आरो गावनि मुं बिमा बिफानि मुं बेबादि मुं खामायनो हायो बेजों लोगोसे गावनि जिउखौ दानानै थांनानै थानो हायो दा जायखियानो जाया मानो जों बुंनांगोन गेलेनायनि थाखाय जोंनि बे बाक्सा जिल्लायाव गोबांथार गेलेग्रा जायगाफोर बा स्टुडियामफोर दङ दा फिसा फिसा स्टेडियामफोरा जौखोनो हमगासिनो दङ दा बेनि थाखाय सरखार सरखाराबो गेलेनायनि जानाखि मोनसे एनभारनमेन्ट बेखौ दाफुंनानै होयोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन आरो लोगोसेनो दासिम बुंनांगोन जोंनि गेजेरावहाय गेलेनायनि थाखाय जा मोनसे फोथार नांगौ बे फोथारा जोंनि जायगायाव जोबोर माने थोजासेखौनो बुंनांगोन दा बेबादि हिसाबै जिल्लायाव मुसलपुर बाथौफुरियाव मोनसे गेलेनायनि थाखाय मोनसे स्टेडियाम दङ दा बेवहायबो जोंनि जिल्लानि माखासे गेलेगिरिफोरा गेलेनानै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेबेल आव गेलेनो थाखाय खाबु मोन्नाय जाबाय दा जायखियानो जा गेलेनाया गोसोनि बोलोखौ बांहोयो जोंनि गोसोयारि बा देहायारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनानै लाखियो दा ओंखायनो आं सानदोङो जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा गेलेनायाव नांथाब नांगौ आरो लोगोसे बे गेलेनायजों जोंनि खौसेथि बे खौसेथियाबो फैयो होन्नानै आं सानदोङो